قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت زیادہ آگے تو نہیں ہے لیکن کس چیزیں یہاں بہت اہم ہیں جیسے پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن مکئی نے اس کو پیچھے چھوڑ پیچھے چھوڑ دیا پاٹ کی کھیتی سے علاقے کے کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانا کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت پیسے کما رہے ہیں